جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جی ایکس وائی زیڈ صاحب بات کر رہے ہیں جی جی میں نے جو جی میں نے جو دو دن پہلے کولر فروخت کیا تھا وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہے جی ہاں جی کمپنی جی ایکس وائی زیڈ کمپنی نام کا ہے جی ہاں جی ہاں دو دن پہلے دیکھیے کیا ہوا دیکھیے جب میں اس میں پانی ڈالتا ہوں تو نیچے سے بہہ جاتا ہے پانی پورا جی ہاں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جی اور جو سائڈوں میں جو اس کے جو پیڈس لگے ہوتے ہیں وہ پیڈس بھی جو ہیں نا پورا پانی باہر پھینکتے ہیں جی ہاں اور جو کناروں کے پاس جو پانی جانے کے لیے جو پانی اندر گرنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے وہ پورا پانی باہر ہی گر جا رہا ہے اور نیچے کے طرف جو ٹائر لگے ہیں وہ اتنے گھٹیا کے قسم کے ٹائر ہیں کہ میں صرف اور صرف تھوڑا سا ہٹاتے ہی جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں جی ہاں جی ہاں اور اس کے جو بٹنس ہے وہ بٹنس بالکل ہی جو ہے لوز ہے جی ہاں اور وائر بھی پیچھے سے نکلے ہوئے ہیں اور جو فین جو ہوتا ہے اس کا اس کی ایک جو اس کی ونگ پتّی ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے سائڈ سے کیسے کولر دیتے ہیں آپ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ اچھے کولر دیتے ہیں بول کر کے ہمارے کو کوئی صاحب ایڈرس دییے تھے لیکن آپ تو بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خراب قسم کے سامان بیچتے ہیں ایسے کرنے سے تو گراہک ٹوٹ جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ بہت اچھی کوالٹی کی اور بہت اچھے خسم کے کولرس رکھیں لوگوں کو ٹھنڈی ہوا دیں بلکہ یہ کولر تو گرم ہوا پھینک رہا ہے جی ہاں کیونکہ اس کے اندر پانی ہی نہیں ٹک رہا ہے تو وہ جو ہے ٹھنڈی ہوا کیسے پھیکے گا جی ہاں ٹھیک ہے آپ بدل دیں وہ کولر یا پھر آپ لے کر چلے جائیں یہ ایسے تکلیف نہ دیں کسی کو بھی جی آپ بدل دیں آپ